आं दाखालि माबा खुरथि गंसे बायना लाबोदोंमोन बेंथलाव फिसाजोनो माबा खुरथिया खुरथाया माबामोन गोजा कालार फाख्रामोन ओमफ्राय दा गोबाव आनो जायाखै फासस'मोन दामा एखे कालारानो खादजोबबाय सानसे साननैआवनो नस्थ' जाबाय आरो ओमफाय आं एफा खस्थ'जों बायदोंमोन बे खुरथिखौ फिसाजोनो मोजां मोननानै लाबोदोंमोन आंलाय सानदोंमोन कालार खादनाय नङा मोजां जागोन सानदोंमोन ओमफ्राय दा हनै एखे कालारानो खारजोबबाय डिसकालार जाजोबबाय गानजायाखिसै बेखार फैसा थांबाय आंने फासस' थाखा ओरैनो दैआवनो थांबाय लस जाबाय दुखु मोनबाय आं बे खुरथाखौ लानानै बिराद लस मोनबाय गोबाव गानजानाय मोनब्ला अरजायामोन गोबावबो जायाखै लाबोनानै खनसे खननै गानब्लानो नस्थ जाजोबबाय बेदि आंथ' बेदिबो जानाय साननानै लाबोआखैमोन बेंथल बाजाराव बायनानै लाबोदोंमोन आं एखे खस्थ' खालामनानै बायनानै लाबोदोंमोन दा हनै एखे नस्थ' जाजोबबाय सानसे साननैआवनो आं बिदिखौ मोजां मोनाखिसै बिराद दुखु मोनबाय लस मोनबाय लस जाबाय कालारानो खारजोबनानै गानजायाखिसै दोननांबायसो एरैनो गानजायाखिसै